भैया बोल रहे हैं कि यह आप तो यह भोट गिराने कई बार गए हैं और हम तो इस बार पहली बार जाएँगे तो वहाँ क्या सब लेकर के जाना होगा भैया

जी देखिए वहाँ का सब सेटिंग वेटिंग वगैरह यह सब कैसा

अच्छा

हाँ तो भैया इसके बाद तो फ़िर वहाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं होती है

हाँ भैया हाँ तो बिना रिस्की तो जैसे ओ अभी हम तो नया नया है पहली बार जा रहे हैं भोट गिराने ते वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती है जहाँ अंदर जाने के बाद कोई प्रकार का वहाँ

देखिए सर अंदर जाने के बाद ऐसा नहीं होता है जहाँ कि आप इसी को भोट दीजिए अब हम सोचेंगे जो हमको इस पर देना है और कोई फ़िर हमको बोलेगा ही नहीं पर दीजिए तो यह सब तो उतना नहीं होता होगा अंदर भैया तो हमको तो थोड़ा बहुत अभी पहली बार जाएँगे तो है जो अंदर से थोड़ा डर रहेगा

हाँ हाँ तो आई आई डी में तो मेरा नाम दुआरा हुआय गया मेरा नाम दुआया हुआ है वोटर लिस्ट में हाँ तो जे आप कल ही ठीक है भैया तो ठीक